सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म फेसबूक ट्विटर जावं इंस्टाग्राम हांचेर म्हजें एकावंट आसात ह्या प्लॅटफॉर्मार लॉगइन करतले जाल्यार युजर नेम पासवर्ड लागता ते घातल्या नंतर आमकां एक पोस्ट शेयर करपाक मेळटा ह्या प्लॅटफॉर्माचेर ह्या प्लॅटफॉर्मा तर्फे आमकां आमचें मै मित्र जावं लोकां पर्यंत आमी जोडूंक शकतात प्रत्येकाचो हेंचेर एकावंट आसचो गरजेचो आसता आमी आमच्या मित्रांक जावं लोकांक आमच्या फ्रेंड लिस्टांत एड केल्या नंतर आमकां तें सगळें एकत्र दिसतात आनी जो पोस्ट घात घालता तो पोस्ट तेंकां पळोवपाक मेळटा ह्या पोस्टाक पळयल्या नंतर तें लायक जावं डिसलायक मारूंक शकतात जरी कोणाक ताचेर आपली टिप्पणी दिवची जाली जाल्यार कमेन्ट सेक्शनांत वचून तांणी आपलो मत घालूं शकतात जितलें हें प्लॅटफॉर्म आमकां उपयोगी आसा तितलेंच तें खूब वेळ वेळ घालयणारे पण आसता न्ही आमी जप आमी जरी बऱ्या पैकी वेळ ह्या प्लॅटफॉर्मार घातलो जाल्यार आमच्या बऱ्या तरेन ज्ञानाची बुद्धी वाड जावं शकता बट पूण आमी चड हाचेर वेळ घालयलो जाल्यार आमचो किंमती वेळ नश्ट जावंक शकता कारण प्रत्येक जाण आप आपलें फोटोज जावं पोस्ट घालत आसता जें आमकां खुबशें बरें दिसता पळोवन शें दिसता पूण जरी आमकां आवडूंक ना जाल्यार पूण आमी ताचेर टिप्पणी दिवपाक फाटीं रावनात